पासे में असांजे पासे में वजूश्री आहे गणेश पुरी नित्यानंद बाबा जो आस्थानु आहे हुते टे चार कोना आहिनि गणेश पुरी में टे कोननि ॿ आहिनि विच पाणीअ में दरिया में वजूश्रीअ में टई कोना कंहिंखे बि दुखु हुजे कहिड़ी बि ख़ारिसि हुजे उनजी लही वेंदी आहे भॻवान के हूअ लॻभॻि हुते नित्यानंद बाबा यानी मशहूर आहे कंहिंखा कोई पुछंदो हुते कुन आहिनि ऐं सभु माण्हू ॿाहिरनि जा बि ईंदा हाणे ज़बर ठही वियो आहे असां त झूने टाइम खां वठी ईंदा हुआसीं हाणे ॿ टे साल थिया मां वियो कोन आहियां बाकी त हर साल हुते ॿधलु हूंदो हुओ सतावीह जुलाई वेंदो हुअसि मां